हम आयल रहि तऽ हमसभ गाय पोसै छी जिनका ध्यान रखलहुॅं उनका जे घरमे बाँन्ह लहुॅं ओतऽ सुबह उठि कऽ पहिले हुनकर गोबर सभ साफ केलहुॅं ओहिके बाद ओतऽ हमसभ जा कऽ ओकरा गोबर हटा कऽ ओहिमे हुनका बाॅंन्हि घरसे निकाललहुॅं घरसे निकाललहुॅं घरसे निकालि कऽ हम एगो बथान बनेने छी ओतऽ गायके बाॅंन्हलहुॅं गायके बाॅंन्हि कऽ फेर हुनका खाना देलहुॅं खाना खुआकऽ हुनका पानि पियेलहुॅं पानि पियाकऽ ओहिके बाद जब कनि देखलहुॅं दश एगारह बाजल तब गरमीके मौसममे हुनका नहा देलहुॅं नहेनाइ हुनकर अहाँके जून जुलाइके महिना छी तऽ हमसभ हुनका रोज नहेलहुॅं किएकि ओहि समयमे गरमी बहुत होइ छै तऽ ओहि वजह सँ हमसभ हुनका ने नहाकऽ ओहिके बाद हुनका फेर खाना देलहुॅं पानि देलहुॅं हमसभ खानामे भी एहन चीज दै लए चाहै छियै जे हुनका नुकसान नहि करै किएकि हमसभ ओहिमे अहाँके भूसा देलहुॅं जनेर रोपलहुॅं खेतमे हुनका लए जनेर आनलहुॅं काटि कऽ फेर हुनका मिलाकऽ दुनूके देलहुॅं सुपर रखलौ हुनका लए घरमे हुनका लए खिचड़ी बनेलहुॅं जेना हमरा आरके गहूॅंम मकइ ई सभ मिलाकऽ हुनका लए दर्रा दर्रेलहुॅं ओहिके बाद हुनकर खिचड़ी बनाकऽ खुएलहुॅं जइसे हुनका नुकसान नहि करै आओर फेर हुनका सानि कऽ दू टाइमके सानी लगेलहुॅं एकबेर साँझमे एकबेर रातिमे दू टाइमके हुनका सानी लगेलहुॅं फेर अगर गाय हमर आरके कभी बिमार भऽ जाइ छथिन तऽ फेर अगर हुनका जेना कहियो किछु जादा एहन खाना खा लै छथिन जेना घरमे चावल दालि आर चावल जादा बैच गेल तऽ जादा चावल गायके भी खराब करऽ लागै छै तेना हमसभ देलहुॅं गायके खाइ लए तऽ ओहि वजहसँ हुनका पेटमे गैस बनि गेल ओ से भी हुनकर पेट फुलि गेल ओहि वजह से ओ थोड़ा सा तकलीफमे आबि जाइ छथिन ओहि वजह से हुनका हमसभ कोनो गाँवमे गायके कोइ डॉक्टर रहै छथिन तिनका बजेलहुॅं कि हुनकर टाइम पर इलाज भऽ जाइ तऽ एहि वजह से गाँवके हमरा आरके कोनो डॉक्टर आबै छथिन तऽ फेर हुनका देखलक गायके देखबै छियै ओइके बाद हुनका जे प्रोब्लेम रहै छै ओइ अनुसार हुनका दबाइ दैल जाइ छै ओइके बाद फेरो दबाइ खुआबै छियै तऽ ठीक भऽ जाइ छथिन ज्यादा दिक्कत बला बात नइ रहै छै ओहिके बाद हमसभ आगासॅं ध्यान रखलहुॅं कि गाय भैंसके एहन चीज नहि दी जाहिसँ हुनका तकलीफ होइ आओर जेना हमसभ एकबेर एहनो अथी से रहै छियै जाहिसऽ फैमिली इन्तजार करैत रहै छै परिवारके कि अहाँके बच्चा कब होइतै तऽ जेना हम अहाँके गै गाभिन भऽ जाइ छथिन तऽ हुनका जेनाए ओ आदमीके ध्यान रखल जाइ छै ओनाही हुनको ध्यान रखल जाइ छै कि नओ महिना तक हुनका कुनो तकलीफ नहि होइ एहि वजह से हमसभ अपन गायके कम से कम घरे बला खाना देलहुॅं जाड़ामे जाहिसऽ सुपर देलहुॅं खिचड़ी देलहुॅं जादा गरम चीज नहि देलहुॅं कि जाहि वजह से हुनका तकलीफ होइ आओर हुनकर ध्यान राखल गेलै हमसभ इन्तजार केलहुॅं पूरा परिवा के कब हुनकर बच्चा हेतै एहि वजह से हुनका काफी ध्यान रखल जाइ छै ओहिके बाद जब हुनका टाइम पूरा होइ छै तब हुनका अगर बच्चा ठीक सऽ भऽ गेलै अगर बच्चा होइत काल हुनकर कोनो तकलीफ होइ छै ओहि सभके लिए भी हमसभ गाँवमे छोट मोट कोनो गायके डॉक्टर रहै छै हुनका बजेलहुॅं फेर हुनका थ्रू बच्चाके जनम दै छथिन गाय तब फेर हुनकर ध्यान रखल जाइ छै किछु दिन बच्चा भेलाके बाद हमसभ हुनका तुरन्त करूके तेल पिबै छियै या करू के तेल के सर मे पूरा हुनका देह सभमे मालिस केलहुॅं जाहिसऽ हुनका शरीरमे गरमाहट आबै आओर किछु देर के बाद खड़ा भऽ जेथिन अपन बच्चा के दूध पिएथिन अइ सभके लकऽ हमसभ मालजाल के पोसै छी तऽ हुनकर बहुत ज्यादा से ध्यान भी रखै छी